मां लॻभॻि हर शोशल मीडिया प्लैटफॉम ते आहियां मन ईअं कोन्हे की मूंखे हर प्लैटफॉम ते अचिणो ई अचिणो अ छोकि मूंखे बसि पंहिंजी प्रेज़ेंस रखणी आहे न मूंखे जस्ट उनजो ऐल्गोरिधम सम्झणो हूंदो आहे उहो कींअ कमु कंदो आहे छो आहे ऐं छा महत्व आहे हुनजो इन करे मां उन शोशल मीडिया ते आहियां ऐं हाणे जेको सभिनि खां वधीक ट्रेंडिंग ते जोको एप्लीकेशन हले थो उहो आहे इंस्टाग्राम त मां इंस्टाग्राम ते वधीक एक्टिव रहंदी आहियां मां फेसबुक ते आहियां मां ट्विटर ते आहियां वॉट्सप ते त सभी हूंदा आहिनि इंस्टाग्राम ते आहियां थ्रेड जेको इंस्टा जो निकितो आहे हिक ट्विटर जो ई ॿियो रूप उनते आहियां त हर शोशल मीडिया प्लैटफॉम जेको हिक कनैक्ट कंदो आहे माण्हुनि खे मां हुनते आहियां त इंस्टाग्राम ते मां पंहिंजो पंहिंजा फ़ोटो पोस्ट कंदी आहियां छोकी मूंखे उओ हिक सेफ प्लैटफॉम लॻंदो आहे फ़ोटो पोस्ट करण खे उते कोई मिसयूस न थींदो आहे फोटूनि जो उते असां अकाउंट प्राईवेट रहंदो आहे असां जेके चाहियूं उहे ई असांखे असांजा अकाउंट ॾिसी सघंदा आहिनि ऐं जेको जेके असां चाहियूं असां उनजो ई अकाउंट ॾिसी सघंदा आहियूं हिन ते अहिड़ो कुझु कोन्हे की असांजो अकाउंट कोई बि ॾिसे कोई असांजो फ़ोटो खणे न मां इन एप ते इन करे फ़ोटू पोस्ट कंदी आहियां इंस्टाग्राम ते मुंहिंजा जाम लिमिटेड माण्हू आहिनि जंहिंखे मां अल जंहिंखे मां इजाज़त ॾींदी आहियां की उहो मुहिंजा अकाउंट ॾिसी सघे मुंहिंजा फोटो ॾिसी सघनि मां अकाउंट ते छा थी कयां छा थी पोस्ट कयां छा थी स्टू स्टेट्स विझां उहो सभु ॾिसी सघनि जाम लिमिटेड आहे मुंहिंजो अकाउंट त मूंखे जाम सेफ लॻंदो आहे इंस्टाग्राम माया मुंहिंजा फेसबुक ते फोटो कोन्हनि मुंहिंजा ट्विटर ते फोटो कोन्हनि मां वॉट्सअप ते बि मुंंहिंजो डी पी न लॻंदी आहियां मां इंस्टाग्राम ते सब पोस्ट कंदी आहियां छोकि मूंखे इंस्टाग्राम हिक हिकदमि सेफ एप्लीकेशन लॻंदो आहे मां फ़ोटो पोस्ट करण लाइ